میں نے حال ہی میں چند مہینوں پہلے نیا اسمارٹ فون خریدا ہے جوکہ ون پلس ایٹ پرو ہے ون پلس ایٹ پرو ایک اچھا اسمارٹ فون ہے جس میں کئی مثبت خوبیاں ہیں اس کے ڈسپلے کی کوالٹی بہت اچھی ہے جس میں متحرک رنگ اور تیز ریزیولیشن شامل ہے اس کا کیمرہ سسٹم بھی طاقت ور ہے جس میں وسٹائل لینس ہیں جو اچھے معیار کی فوٹو اور ویڈیوز کیپچر کر سکتے ہیں اس کی چارجنگ اسپیڈ بھی متاثرکن ہے واپ چارجر تھرٹی ٹی ٹیکنالوجی سے بیٹری تیزی سے چارج ہوتی ہے ڈیزائن بھی پریمیم ہے جو ڈوائس کو پرکشش نظر آتا ہے مجموعی طور پر ون پلس ایٹ پرو ایک بہترین اسمارٹ فون ہے جس میں اعلیٰ درجے کی خصوصیت اور کارکردگی بہتر ہے اور یہ مجھے بہت ہی پسند آیا ہے